महिला यदि शिक्षितो छथि तऽ हुनका रोजगार नहि भेटि रहल छनि आओर शारीरिक दृष्टिकोणसँ ओ कमजोर पड़ि रहल छथि समानता पुरुष आओर महिलामे समानता नहि छै एहि जगहमे कारण जे लोक लड़काके बहुत अथी दृष्टिकोणसँ देखै छथिन जे लड़का हमर पैतृक सम्पतिके अधिकारी हेताह हुनकासँ हम उद्धार होएब लड़की पराया घर चलि जेथिन तऽ ईसब जे एकटा कारण छै ताहिसँ महिलाके तऽ बहुत कमजोर बेबस्था बनल छै आओर महिलाके जेना शिक्षित छथि हुनका रोजगार हेबाक चाही हुनका शारीरिक मजबूती अननाइ जरूरी छै आओर समानता सेहो ओतऽ भेनाइ जरूरी छै नहि तऽ महिला सबदिन दबले रहि जेथिन से एहिपर धिआन देल जएबाक चाही